अगर अस खेती बाड़ी दी गल्ल करचै तां साढ़े जेह्ड़े केह्ड़े केह्ड़े जेह्ड़े कठनाइयां औंदियांं न खेती बाड़ी जेह्के बी अस फसलां रांह्दे न उ'नेंगी उ'नें फसलें गी उगाने आस्तै तां जि'यां में तुसेंगी सनांऽ कि साढ़े जेह्ड़ी बड़ी सारी लेबर होंदी ना ओह् कोई निं थ्होंदी ऐ जि'यां कि हू'न मक्कां बड्ढना टाईम आंदा साढ़े तां मक्कां बड्ढने बेल्लै लोकें सारें अपने अपने कम्म पेदा होंदा ते होर ओह् कुसै बी जेह्के कम्म करने गी नेईं जंदे न उ'नेंगी ध्याड़ियै पर बी जि'न्नी मर्जी ध्याड़ी आक्खो ते अगर कोई जा बी ऐ तां ओह् दूऐ दिन नांऽ निं लैंदा की कटम्म ई इ'न्ना जादै होंदा उसी दुक्ख ई बड़ा लगदा ते अगर होर गल्ल करचै जि'यां साढ़े ग्रांऽ च जि'यां कोई जि'यां अस थोम बी रांह्दे तां थोम दा असें ई केह् होंदा जि'यां थूम लाना होंदा तां बाड़ी बांह्दे पैह्लें अस मशीन कन्नै अस उत्थुआं बाद प्ही उसी थोमें गी जेह्ड़े न ओह्दे आस्तै निक्के निक्के क्यारे बनांदे क्यारे बनाने कशा बाद प्ही उसी लाना होंदा जिसलै लांदे उसी तां बड़ा टैम लगदा निक्की निक्की खालियां कड्ढना पौंदियां ते ओह् इक्क द'ऊं बंदें दा कम्म नेईं होंदा ओह्द आस्तै कोई चार पंज बंदे चाहिदे होंदे ते ओह् लेबर जेह्ड़ी होंदी असेंगी थ्होना मुशकल बड़ी होई जंदी उसी तुप्पना बड़ा मुश्कल होंदा पिछले दिनें'र जाना पौंदा सनाने कि साढ़े जेह्ड़ा ऐ दूऐ दिन एह् कम्म ऐ ते ओह् तुसें करना ते ओह् बंदे किश बड़े सारे मना बी करी ओड़ दे ओह् जेह्के हां करी ओड़दे उ'ऐ दूऐ दिन ओह् सवेरे औंदे निं है'न उ'नेंई मरी जाना फोन करी करी ते बाऽ जेह्के आई बी जंदे तां ओह् केह् होंदा के केईं बारी अद्धा कम्म सु'ट्टियै जंदे उठी बड़ियां जादै मुशकलां औंदियां न ते अगर में थुहाड़े कन्नै गल्ल करां के साढ़े रेट केह् चला दा लेबर दा प्हाड़ी एरिये च जि'यां साढ़े ग्रांऽ बिच तां ओह् केह् होंदा की जि'यां साढ़े कोई कोई कोई बंदे गरीब होंदे जेह्के तां ओह् कोई चार सौ रपेआ दिंदे ते जेह्के जादै मीर होंदे तां ओह् देई ओड़दे पंज सौ रपेआ लेबरै ते पैहले नंबर ते लेबर थ्होंदी निं ऐ अगर थ्होई जा तां केह् ऐ अजकल केह् ऐ के अगर छे सौ रपेआ तुस ध्याड़ी देओ लेबरै दी तां ओह् बड़ी गै शैल रौहंदी ऐ ते की के लेबर जेह्के बंदा आह्नदा कम्म करना मजदूर आई बी जंदा होर खुशिया खुशिया जे उसी पता होऐ की छे सौ रपेआ थ्होई जाना पर चार सौ रपेआ पर आखगे तां चार सौ रपेऽ पर बड़े सारे लोक घट्ट औंदे ते ध्याड़ी घट्ट ऐ लेकिन हू'न कि'यां जि'यां जि'यां आस्तै आस्तै टाईम जा दा तां होर लोकें बी जेह्की ऐ लेबर दी ध्याड़ी बधाना शुरू करू ड़ी जि'यां मिस्तरियै दी ध्याड़ी गै लाई लैओ तुस तां अजकल अट्ठ नौ सौ रपेआ पुज्जी दी ते अगर होर बी जे कोई बिजली लाना आह्ला बंदा होंदा अंदर बिजली फिटिंग करदे तां ओह्दी ध्याड़ी बी जादै ओह् स्केयर फुट्ट दे स्हाबै पैसे लैंदा पर ओह्दी ध्याड़ी जेह्ड़ी ऐ ओह्बी अट्ठ नौ सौ रपेआ लैंदा ओह् ते बाकी जेह्की लेबर होंदी जि'यां निक्के मुट्टे कम्म करना आह्ली कोई धान बड्ढने लांदे जां कोई कोई होर मक्कां कुट्टने आस्तै ते उ'नें केइयें गी चार सौ पर लेई जंदे ते केइयें गी पंज सौ पर ते अगर कोई चार सौ पर आई बी जा तां केह् होंदा की उत्थुआं बाद प्ही ओह् दूऐ त्रीए बंदे नै गल्ल करदा कि ओह्दे चार सौ रपेआ ध्याड़ी दित्ती ही ते ओह् दूआ बंदा सनांदा कन्नै मड़ा पंज सौ रपेआ ध्याड़ी होई गेदी हू'न पंज सौ रपेआ देया दे में फलाने थाह्र कम्मै ई गेदा हा ते उत्थें पंज सौ रपेआ दित्ती ते प्ही उसी बी पंज सौ रपेआ देना पौंदी होर कन्नै कि एह् कि कन्नै पंज सौ रपेआ ध्याड़ी बी देना पौंदी होर शाम बेल्लै उ'नेंगी रूट्टी बी खलाना पौंदी बारां इक्क बजे दे टाईम पर रुट्टी बी खलाना पौंदी ते सवेरे सवेरे चाऽ बी देना पौंदी फिर उत्थुआं बाद दिनें बेल्लै चाऽ शामीं लै त्रैऽ टाईम चाऽ इक्क टाईम रुट्टी बड़ी मुश्कल कन्नै देना पौंदी ते केईं बारी केह् होंदा कि लेबर थ्होई बी जंदी ऐ ते केईं बारी नेईं बी थ्होंदी ऐ एह् नेहि्यां कठनाइयां जेह्ड़ियां न असेंगी अपने खेत्तर बिच जेह्की फसल उगानै आस्तै लेबर चाही दी होंदी ते ओह् ओह्दे आस्तै होंदी ऐ